नमस्कार भैया नमस्कार हाँ और सब बढ़िया भइया यो हम तो भइया बाहर से आए हैं हम अभी नम्बर आपका मिला है हमका तो आपका टूरिस का गाड़ी वाड़ी का है बिजनेस का आप यार हमका उत्तर प्रदेश में घूमना रहए अच्छा व मौसम औसम कैसा है वहाँ अच्छा तो गर्मी कहाँ कहाँ ज़्यादा हो रही है

तो जहाँ गर्मी कम हो वहाँ का माहौल बताओ जरा अच्छा तो कितना खर्चा आएगा वो काहे से घुमाओगे अच्छा भैया गाड़ी तो है पचास हजार काहे में खर्चा आए जई अच्छा खाना पीना रहेना सब उसी में है अरे तो पचास हजार ज़्यादा नही है यार अच्छा यो बताओ वहाँ गर्मी तो नहीं लगी अच्छा ये इलाहाबाद का बता रहे हो कहाँ का बता रहे हो इलाहाबाद का या मौसम बढ़िया है

अच्छा अच्छा तो पैसा सही बताओ तो आएँ फिर करंट टाइप नहीं ज़्यादा है पचास हजार रुपया बहुत हुआ न

अच्छा अरे चालीस हजार लइ ले हो फिर तुम कटने लेहो बताओ फिर घूम आवा जाए पैंताली हजार लेहो मनिहो नहीं ठीक ठीक आओ